हमे एक गरीब ब्राह्मण छियै बहुत कष्टसँ जीवन जी रहलियै हन भगवानके कृपासँ केनाहुँ दिन राति कटि रहलय हन ने कुछ खेत पथार कहीं किछु नहि छथिन हमरा केनाहु कीन बेचके खाइ पीयै रहलियै हँ भगवान केनाहुँ दिन कटाइ रहलखिन हने आर की कहि सकय छी भगवाने कृपासँ जी रहलियै हँ भगवान दया करथिन तभी कुछ कृपा होतय गरीब ब्राह्मणपर सब समाज सब दया करथिन ने कमाइ ने तमाइ किछु नहि छै ने खेत पथार किछु नहि छै बहुत कष्टसँ जीवन जी रहलियै हँ समाजमे कोइ वैल्यू से नहि छै हमरा आरके समाजिक कोइ नहि दया करय छथिन कोइ नहि तनी ताकय छथिन बहुत कष्टसँ जीवन जी रहलियै हँ की करि सकय छियै किछु नहि बुझैलयै आबय छै नहि किछु करय लए आबय छै केना जिबियै बच्चा उच्चा छै दुगो बच्चा छै कमाइ तमाइ किछु नहि छै केनाहु जी रहलइ हँ पति बहुत कष्टसँ जी रहलखिन हँ केनाहु केनाहुके समय कटि रहलइ हन किछु नहि बुझैलय आबय छै हमरा किछु नहि बोलैलए आबय छै हमरा नहि किछु कहैलए आबय छै खेत पथार कहीं किछु नहि छै बहुत कष्टसँ जीवन जीयै छियै